दे दे जिखौ सुबाय दं सुबाय दं जिखौ थांनो दा हैनो हागोन दा बेलासिहालागै बेलासिहालागै जाहैगोन जागोन दे अ दे जागोन दे जायैगोन दे जायैगोन दे आं सुनो हागोन दे दान्नांबाय अ अ दे जागोन दे ओं जागोन दे ओं जागोन अ दे अ दे दोनगोन दे ओं दे जागोन दे जागोन दे जागोन दे दे